जय झूलेलाल भेण हा मां इते ई आहियां तूं काथे आहीं हा हा अॼु ख़बर आहे न इते बि राम नगर में कपिड़ा केॾा मस्तु मस्तु था मिलनि पिया माण्हू अलाए किथां किथां था अचनि कपिड़ा वठणु लाइ जामु सुठा सुठा अलॻि अलॻि तरीक़े जा नमूने जा सभु कपिड़ा था अचनि पिया हा पर इते बि ॾाढो सुठो आहे डायमंड बाज़ार खुली विया आहिनि एयरपोर्ट ठही विया आहिनि होटलूं ठही वयूं आहिनि सभु बोडा बोडा सुठो सुठो थियो आहे ॾाढी पब्लिक आहे पैरु रखण जी जॻहि न हुई हा सही आहे न ठहे थो पियो होटलूं केडी मस्तु मस्तु ठही अथनि वॾियूं वॾियूं त डायमंड वापारु जे करे तंहिंखां पोइ कपिड़ो बि माण्हू अलाए किथां किथां वठणु था अचनि पिया जामु कपिड़ो पियो आहे ॿाहिरि खां अलॻि अलॻि तरीक़े जा हा अलॻि अलॻि तरीक़े जा था वठनि पिया रेशो साईड त केॾा दुकान आहिनि सोन जा सोन त जहिड़ा माना समुझो त लॻो पियो आहे हा हा हा हा ॾाढो सुठो थी वियो आहे ॾाढो मस्तु मस्तु थो मिले पियो सभु हा हा त अचनि था न ॿाहिरां त जामु माण्हू था अचनि हिते वठणु सभु कुझु बि इते माना न ईअं नथो मिले अहिड़ी जॻहि कान्हे कपिड़ो ऐं कपिड़ो वठो ॾिसो ॿाहिरि हा हा हा मस्तु आहिनि न ॾिठियूं आहिनि मां बि मस्तु मस्तु थो मिले सभु हिते डायमंड बाज़ार आहे होटलूं आहिनि एअरपोर्ट ठहियो आहे एॾो मस्तु वॾियूं वॾियूं होटलूं आहिनि जामु मस्तु हा हा मा ॾाढो बढ़िया

हा ठीकु आहे मूंखे वञिणो आहे पोइ मां मिलें थी हा न